اتر پردیش میں بہت سارے تعلیمی نظام ہیں جیسے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو گیا راما یونیورسٹی ہو گیا اور بہت سارے ایسے یونیورسٹیز ہیں جیسے کہ انٹرول یونیورسٹی ہو گئے جو کہ بہت ہی اچھے ہیں اور بہت سی تعلیم کے پروائڈ کرتے ہیں لیکن ایسے بھی کچھ چیزیں ہیں تعلیم یہ ہے جس میں بہت ساری کمیاں ہیں جیسے کہ اساتذہ کی کمی جو کہ بہت اہم ہے جو کہ بہت ضروری ہے اگر اساتذہ ہی نہیں ہوں گے تو کیسے تعلیم ہوگی اور بہت سارے ایسے کورسیز ہیں جو بہت مہنگے ہیں جو ہمارے جو گورنمٹ ہے یو پی گورنمٹ ہے ان کو بہت سی چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے تعلیمی تعلیم کے معاملے میں تعلیم کے معاملے میں اساتذہ کو اساتذہ انہیں پروائڈ کرنا چاہیے اور جو جو مہنگے کورسیز ہیں جو کہ سب افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو ان کو اس کی پرائز ان کے پیسے کم کرنے چاہیے اور سبھی کو ایسے ہونے چاہیے کہ سبھی تک حاصل ہوں وہ کورس تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے گورنمنٹ کو دیکھنی چاہیے